जियां कि अ'ऊं तु'सेंगी सनाना कि मच्छियां पालना मिकी की ठीक कम्म लगदा होर जेह्के बाकी आह्ले कम्म न ओह् ठीक की नी लगदे जियां कि बाकी मच्छियें दी गल्ल कीती जाए तां मच्छियां खाल्ली इन्ना कम्म होंदा के मतलब बाकी पैदा ते ज्यादा होन्दियां जन्दियां मतलब बधदियां गै जन्दियां जेह्ड़ियां होर फीमेल मच्छियां न जेह्कियां तां ओह् ठीक होंदियां होर अच्छी अच्छी वेरयिटी दियां होन्दियां होर मच्छियां इक कम्म होंदा कि इक बारी इ'नेंगी आटा देई ओडे़या जियां द'ऊं बोरियां त्रै तां कोई गल्ल नी ऐ ते फ्ही बाद बिच्च कोई इन्नी इं'दी दिक्खने दुक्खने दा ओह् सिस्टम नी रौह्न्दा ऐ होर बाकी जियां बेचने दा बेचदे जा जिन्नियां बेचै कोई तां उन्नियां बधदियां होर बाकी जियां अ'ऊं ऐग्रीकल्चर दा कम्म बी करदा ब ऐग्रीकल्चर दा एह् ऐ कि जानि के जियां के कोई केईं बारी फसल बर बरबाद होई जंदी कुदै फ्लड पौवे दा कुदै ब्हाऽ चलदी जां कुदै मतलब तां ओह्दी बजह कन्नै ओह्दा घाटा होंदा जा इ'यां तां बगैरा डंगर बी रक्खे लेकिन हून जियां कि डंगर होई गे ते डंगरें कन्नै अ'ऊं हून बड्डलै खुल्ले ते रातीं औना कन्नै कन्नै रौह्ना पौंदा होर मच्छियां दा एह् फायदा इक्कै बारी उ'नेंगी खाल्ली आटा दित्ता अज्ज दित्ता ते फ्ही कल कल गै दिक्खना जा पानियै बिच्च गै रौह्न्दियां उनेंगी किसै गल्ला दा खतरा नी होंदा होर बाकी ज्यादा खतरा होंदा उ'नेंगी कोई सप्प सुप खांदा ते ओह्दी वजहा कन्नै केह् ओह्दा कीता होंदा सिस्टम मतलब कि ओह् रक्खा गै नी होंदा इन्ना हारा अंदरे जाने जानी कि सप्प जाई गै नी सकदा ऐ अंदरै होर बाकी ओह् मच्छियां बेस्ट न सारियें चीज़ें कोलां होर इन्ना उं'दी देखभाल नी ऐ ते बाकी अ'ऊं होर बी बधेरा कम्म करदा जियां कि ऐग्रीकल्चर दा कम्म होई गेआ जां बगैरे गाने गुने बी लांदा कुदै अग्गें पिच्छें कुसै दा ब्याह आई गेआ तां उत्थै फंक्शनै गी गे उठी तां भई लग्गी पे लाना गाने लाऊ उड़े जां बगैरा डंगरे ने डंगरें पता ते ओह् बी हून किसान होई गेआ जेह्का ते उस मतलब इक कम्म गै थोह्ड़ी ता मतलब बड़े कम्म होंदे लेकिन मिगी सभनें कोलां बेस्ट कम्म मच्छियां गै लगदा होर मच्छियां ठीक ऐ जानि के इन्ना ओह् नी होदा होर बत्थेरे बधदियां जांदियां जानि के सालै दियां कम से कम कोई मच्छी अगर दो सौ त्रै सौ मच्छी रक्खी होगी ता ओह् मतलब कोई दूनियां त्रीनियां होई जन्दिया कि के उं'दी पैदावार गै ज्यादा होंदी होर